म्हजें नांव चिन्मय हांवेन सद्द्या खातीर म्हाका एक जीन जाय आशिल्ली म्हणून हांवेन तुमच्या एपावयल्यान एक जिन्स ऑर्डर केल्ली तेचो रॅट आशिल्लो एक हजार पांचशे रुपया तेन्ना ती बरे कॉलिटिची आसा हो ब्रेण्ड पळोेवन हांवेन ती ऑर्डर केल्ली आनी ताचें चित्र सुद्दां खूब बरें आशिल्लें पूण आज दोन दीस जाले ती आतां म्हाजे कडेन आयल्या एन हांवें ती फक्त एकूच फावटी घालून पळयली तेन्ना एकूच फावटी घालून आनी एक फावटी ते धुंवून तेंकां ती जर पळयता जाल्यार ती कलर ताचो जो आसा तो आख्खो कलर देंवलो तेन्ना इतके म्हारग वस्तू घेवन सुद्दां म्हाका ती कॉलिटी जी जाय आशिल्ली ती मेळुंक ना आनी हो जो प्रोडक्ट तुमी आतां सद्द्या विकता तो अक्षरशा फालतू आसा कारण तेची जी रॅट आसा ताका ती मात सुद्दां फावना आनी अशें कस्टमरा वांगडा अशें जावचें न्ही कित्याक कस्टमर आपले कश्टाचे पयशे दिता तेन्ना तेचो जो प्रोडक्ट आसा तेचो वेल्यू आसपाक जाय तेन्ना हो प्रोडक्ट एक तर तेची रॅट देंवोवची नाजाल्यार आप म्हाका हो प्रोडक्ट जो हांवेन घेतला तो म्हाका सद्द्या नाका म्हाका हो रिटर्न करून दुसरो आयटम घेवपाक जाय अशें म्हाजी मागणी आसा